अ अ अ आं नोंथांखौ कन्टेक्ट खालामनो होनना सानदोंमोनानो दा नोंथांनिफ्राय

ओं सानदोंमोन ओमफ्राय दा इसे फोरमायनानै होबा मोजां जागौमोन

आच्चा आच्चा औ औ औ अ अ अ अ जायो दे आच्चा

आच्चा आच्चा मोजां मोजां ओमफ्राय ओरैनो मा मा जुनारखौ नुनो मोनगोन जेनेबा

अ ओं ओं ओं आच्चा मोजां मोजां आंनो खालि आं सानदोंमोन ओमफ्राय नोंथाङा डेटखौ माब्ला सोलाबगोन बायदि बेहाय थांनो

आच्चा अ जागोन जागोन जागोन आं नोंथांखौनो उनावबो कन्टेक्ट खालामनानै लोगो हमहैनोसै ना होनबा नोंथां